میں روزانہ اپنے گھر کے سامنے جھاڑو لگاتا ہوں کچرا مقرہ جگہ پر ڈالتا ہوں گلیوں میں کچرانا پھینکنے کی حداد کرتا ہوں پڑوسیوں کی پڑوسیوں کو صفائی کی اہمیت بتاتا ہوں گلی میں موجودہ نالیوں کو بند نہیں ہونے دیتا پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرتا ہوں کچرا الگ کرنے کی عادت اپنائی ہے صفائی کے حوالے سے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں درختوں اور پودوں کو دیکھ بھال کرتا ہوں صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں سوشل میڈیا پر صفائی کے پیغام پھیلاتا ہوں کمیوٹی کے ساتھ مل کر ہفتہ وار صفائی کرتا ہوں سرکاری اداروں سے صفائی کی درخواست کرتا ہوں ماحول کو صاف رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور لڑکوں کو صفائی کر گلیس کرنے سے روکتا ہوں اور میں خود بھی صاف رہتا ہوں لوگوں کو صاف رکھنے کے ہدایت دیتا ہوں صاف رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے اس لیے سبوں کو صفائی پہ دھیان دینا چاہیے صفائی ایک بہت بڑی بیماری کو ہٹانے کی ذریعہ ہے